हा मां ड्रॉइंग क्लास में भाग वरितो आहे मां मुंबई वई हुअसि मुंबई जे हिकु वॾे हॉल में जिते मां सॼो ॾींहुं वेठो हुअसि जिते उते ॾाढो सुठो वर्कशॉप हलियो सुठो सुठा ॿाहिरां ॿाहिरां खां माण्हू आयल हुआ देश विदेश खां उते माण्हुनि जी खलक आयल हुई उते मां उन वर्कशॉप में भाग वरितो जिते मां अलॻि अलॻि तरह जूं शयूं ठाहिणु सिखियूं अलॻि अलॻि तरह जूं ड्रॉइंग व ॾिठी अलॻि रंग नवा नवा अॼुकल्ह अची विया आहिनि जंहिंखे मूंखे कॾहिं अॼ ताईं ॼाण बि कोन्हे उहा अॼुकल्ह रंग सुठा सुठा अची विया जेके मां उन वर्कशॉप में मूंखे ॾाढो मज़ो आहियो मां उन में अलॻि तरह जो एक्सपीरियंस वरितो मूंखे सुठो लॻो की हा मां हिन में देश विदेश जे माण्हुनि सां अलॻि अलॻि रंग अलॻि अलॻि उन्हनि जा ड्रॉइगूं ॾिठियूं ऐं मां उन्हनि जो उन्हनि खां सिखी करे थोरो पंहिंजो पाण खे अॻियां वधायो ऐं अॻियां हमेशह वधाईंदी रहंदसि